खीर बनै छै खीर बनै छै ओहिमे दूध दै छै अरबा चावल दै छै कटुक दै छै सोँफ दै छै चिन्नी दै छै खीर बनि जाइ छै बनबै छिए तकरबाद परौठा बनबै छिए तेल दैके छानिके परौठा बनबै छिए खीर परौठा बनै छै तकरबाद बनबै छिए होली होलीमे पूआ पूड़ी अबीर सब चढ़ै छै सिरापर सभ मिलिके होली मनबै छिए आओर छऽ अथी छछिआवला अथी खाना बनबै छिए तब ओहिमे अल्लूके सबजी ओहिमे निम्मक हरदी मसल्ला सबकिछु दैके तेल पानी दै बनबै छिए